हल्लो जी मैडम तव्हां हाउस कीपिंग लाइ अपलाइ कयो हुयव हरिओम हरिओम ॿियो होटल में हाउस कीपिंग लाइ तव्हां अपलाइ कयो हुयव सफ़ाई साफ़ सफ़ाई जे लाइ हा हा एक्चुली छा आहे न सफ़ाई जे कम में जीअं तव्हां घर में सफ़ाई कंदा आहियो इअं ई तव्हांखे हिते होटल में करिणी हुंदी जीअं महिमान अचनि खां पटरियों ई उनजो कमिरो बिल्कुलु साफ़ सुथिरो रखिणो पवंदो ऐं जीअं छुट्टी त न मिलंदी आहे असांजी कोशिशि हुंदी आहे की तव्हां अगरि जीअं ॿ छुट्टियूं महीने में सोचिंदा आहियूं ॾेयण लाइ लेकिन अगरि तव्हां उहो ॿ छुट्टियूं न वठिदव त उनजा तव्हांखे पैसा अलॻि सां मिलिदव ऐं पघार महीने जी असां ॾींदा आहियूं अठ हज़ार हा अरे तव्हां हिकु करे त ॾिसो पहिरों महीनो त सेखारण में ई वेंदो हली अच्छा ठीुक आहे तव्हां हिकु बार अची मिलो मूंसां पोइ वरी असां ॻाल्हायूं था पिया सुभाणे अची सघंदव तव्हां हा ठीकु आहे सुभाणे चारि छुट्टियूं वठंदओ अच्छा ठीकु आहे पोइ जॾहिं कॾहिं हो महिमान घणा थी वेंदा आहिनि होटल में त तव्हांखे थोरो उनजे लाइ एक्स्ट्रा टाइम ॾियणो पवंदव जीअं शादी हम्म हम्म टाइम टाइम इनजो वरी ध्यानु रखिणो पवंदव सुबह अठें लॻे तव्हांखे पहुचिणो अथव ऐं शाम छहें लॻे छुट्टी मिलंदव अच्छा ठीकु आहे कम अगरि सुठो लॻियो त तव्हांखे ॾह हजार करे रखंदासीं त घणा खपेव घणा घणा खपेव पंद्राहं त इलाही घणा थी विया हलो ठीकु आहे तव्हां सुभाणे अचो मिलूं था तव्हां सां पोइ वरी पो ॾिसंदासीं अचो अची इंटरव्यू ॾई वञो हरिओम